ہيلو آ ہاں جى ميم ميں کلینک سے ہى بات كر رہى ہوں بتائيں آپ كون ہاں جى ميم بتائيں كيا ہو گيا آپ کو کيا پريشانى آ رہى ہے اچھا ميم يہ پيٹھ ميں درد ہے آپ کو کب سے ہے ايک ہفتے سے ہے تو ميم اور كوئى پريشانى تو نہيں ہے جى ميم سر ميں درد ہوتا ہے تو اس كے وجہ سے آپ کو کھانسى تو نہيں آتى نا آپ نے پہلے آپ نے يہاں سے پہلے كہيں اور دوائى تو نہيں لى اچھا تو ميم آپ ميرى کلینک پر آ جائيے اور پھ ر ميں كچھ چيکپ لکھ دوں گى ميں كچھ چے جی ميں ہاں جى ميم یہ آپ كو ايک ہفتے سے ہو رہا ہے نا ہاں تو ميم يہ آپ کو چيکپ كرانے پڑيں گے ميں آپ كو کچھ چيکپ لکھ کر دوں گى وہ آپ كرا ليجيے گا ميں آپ كو ايڈريس بھى دے دوں گى كہ كہاں ہوں گے يہ ٹيسٹ ميم كل آپ ميرى شاپ پر كلینک پر آ جائيے ميم نہيں ميم آپ کى سارى چيکپ تو نہيں ہوں گے بس کچھ چيکپ ميں آپ كو لکھ کر دے دوں گى آپ كرا كر دينا كل كچھ چيکپ کل ہوں گے اور کچھ چيک اگلے ہفتے ہوں گے ميم اوکے ميم اچھا ميم يہ اور يہ بھى بات ہے آپ نے كہيں پہلے چيکپ تو نہيں كرايا تھا نا اگر ميم آپ نے پہلے چيکپ كرا رکھا ہے يا دوائى كھا رہے تو اگر چيکپ كرايا ہو تو وہ ميرے پاس لے كے آ جانا كل ميں ايک بار چيک کرلوں گى اس كو بھى اوكے ميم كل آپ ميرے كلنک پر آ جائيے گا اوكے ميم تھينک يو